हेलनाय सिखेबाक लेल बच्चाके कम पानिमे लऽ जाके हाथ पकैड़ के पएर पटकनाइ सिखेबाक सीखबऽ पड़ै छै ओकर बाद ओकरा बेसी पानिमे नहि लऽ जाए दै छियै आओर बच्चा जँ कोनो तरहक मने जे डूबैके प्रयासमे रहै छै तऽ ओकरा हमसब बचबैके प्रयास करै छियै रस्सी पकड़िमे लऽ जाके या मानि लियऽ जे हेलकए या डूबी काटिके हेलबै छियै जाइत ओकरा सिखेने मने ऊपर कऽ लै छियै आओर ओहिमे जे छै से बच्चाके कम पानिमे पएर पटकेनाइ हाथ पटकनाइके सिखेबै छियै आओर बच्चा सब जे छै से एहिपर हेलै छै ओकरा पकड़ने रहलहुॅं हाथ से इओर कोनो बच्चा एहन तरहक होइ छै तऽ ओकरा छानि लै छियै ऊपर मने मदद से अपन हेलनाइके तरीका से